ऐसी तो कोई भी सामग्री नहीं है जो हमारे भोजन में बहुत ही कम यूज़ काम में लेते हैं सभी भोजन सामग्री का जो है बराबर मात्रा में ही उपयोग होता है हाँ कुछ ऐसी सामग्री है जैसे कोई मेथी दाना है या अमचूर है ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हम रोज़ रोज़ तो डालते नहीं है जब हम खाना बनाते हैं कोई ऐसी सब्जी होती है जिसमें उसकी आवश्यकता होती है तभी हम उनका उपयोग करते हैं बाकी रोज़ के जो मसाले है वो तो हमको रोज़ के मसाले तो हमको यूँ के यूँ काम में ही लेने पड़ते हैं ऐसी दुर्लभ सामग्री तो ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ जब बनती है तभी वह उसमें काम आता है जैसे चिरायता है यह सब चीज़ ऐसी है जो बहुत कम काम आती है कभी कभी काम आती हमेशा काम नहीं आती है